मां सोचां वेठी की नानकी दीदीअ लाइ सिंधू वाड़ीअ में ॿ फलूदा ऑडर कयां जेको सिंधू वाड़ीअ में फिफ्टी थ्री ए में आहे उन्हनि जे घरु मोकिलियां